हँ हेलो जी बाजल जाओ अच्छा केहन साइकिल लेबाक यऽ अपना लेल या नेना भुटका लेल हँ ओहिमे तऽ बहुत कम्पनीके छै बहुत तरहके छै ओ असल ओ असलमे होइत छै जे धिआ पूताके पसन्द की छै तऽ ओहि पसन्दके मुताबिक जे छै से ओकर पाय लागैत छै आ ओहिमे जे कोनो पसन्द होय तऽ अपने नाम कहियौ ओकर तहन हम कहब अपनेकेँ हँ एकर ई पड़ैत छै वा जँ नाम नहि हेतै तऽ तहन तऽ अपनहे देखिकऽ पसंद करबै तऽ देखि कऽ पसन्द करियौ जेना बहुत कम्पनी छै रेंजर छै एवन छै एटलस छै आर आर ढेरी तरहक कम्पनी हीरो छै आओर सभकेँ बहुत तरहके आधुनिक आधुनिक साइकिल सभ छै अपनेकेँ बजट की बजट कतेक छै ओहिमे खर्च करऽके से कहियौ जी

तऽ चारि हजारक जे लेबै तऽ ओ धिआ पूताके लेल तऽ भै तऽ जाइत छै सभटा लेकिन कनि जे मजबूत लेबै कनि जँ नीक कम्पनीके लेबै तऽ भए सकैया जे ओ पाँच हजार साढ़े पाँचे हजारके हुये साढ़े पाँच हजारमे नीकसँ नीक भऽ जायत अपनेके किछु आगूँ बढ़िऔ किछु आगूँ बढ़िऔ आँय रेंजरके मानि लिअ जे ओकर ओकर अपनेकेँ पाँच हजार साढ़े पाँच हजार अगर पड़तै तऽ ओ जहन लेबै लऽ जयबै जहन लेबै लऽ लेबै ओहिमे जे जेना होइत छै किछु ने किछु कंसीडर भऽ जेतै आइ अगर आइ अगर लेबाक छै तऽ अखने नहि जँ लेबाक छै तऽ काल्हि तऽ काल्हिये परसूँ तऽ परसूँए अपने जखन एबै तखन अपने एबै उपस्थित होयबै हम अपनेक तुरंत करा देब ठीक छै

हँ हँ सहए बड़ा बढ़िआँ बात ठीक छै आबियौ तहन परसूँ खना आबियौ ठीक छै राखि